हाँ मैंने मछली पकड़ना बहुत ही आसान तरीके से सीखा था जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग मछलियाँ पकड़ने जाते थे और वो एक मछली पकड़ने के औजार भी ले जाया करते थे और उनको हम बचपन में देखा करते थे जब वो मछली पकड़ते थे और वो मछली पकड़ने जाते तब हम भी उनके साथ जाते थे और देखते ही देखते हम उनके साथ साथ बचपन में ही हम मछलियाँ पकड़ना सीख गए थे और हमको ये काफ़ी ऐसी तकनीकें हैं जो हम अपने बड़ों से बहुत ही सीखी है और जैसे कि हम ये जो जाल होता है नेट का उससे भी हम मछलियाँ पकड़ते हैं और हम जैसे की आँटे की छोटी छोटी गोली बनाकर हम मछलियों को फेंकते थे जब वो ऊपर आती थीं जब हम उनको जालों जाल को फेंकते थे तो उसमे मछलिया फँस जाती थी तो हम मछलियाँ पकड़ना हमारे बुजुर्गों के साथ ही बचपन में सीख गए थे